सुनील जी मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है आपने मुझे इस नए शहर में मेरे पास जिस जगह जाना था उसका पर्याप्त पता नहीं था पर आपकी जानकारी वो पूरी पर्याप्त थी और आपने मुझे सही जगह पर सही स्थान पर समय पर पहुँचा दिया